जइसेकि तऽ पुछलहुँ कि अहाँ हमराकन मेहमान आबै छै तऽ कहाँ सब घुमै लेके जाबऽ पड़ै छै हम ई बताउ कि हमराकन कोइ मेहमान आबै छै तऽ ओकरा घुमैलए यहाँ हमे मॉल लेके जाइ छी ओकरा घुमेलहुँ आओर यहाँ पार्क छै वहाँ लेके जाइ छी झरना सब छै यहाँ वहाँ सब लेके जाबऽ पड़ै छै आओर यहाँसब अइसनसब बगानसब छै जहांँकि वृक्ष सब अधिक छै वहाँ लेके जाबै पड़ै छै घुमाबैलए आओर यहाँ बहुत सारा ऐसा जगह छै जहाँकि घुमैलए बहुत अच्छा जगह छै आओर कि यहाँ ने बहुत सारा मॉलमे अइसनसब सुन्दरसब वस्तु बिकै छै जहाँकि देखकऽ बहुत सुन्दर जगह आओर देखैमे भी बहुत अच्छा लागै छै वहाँ घुमबैलए लेके जाबै पड़ै छै आओर गाँवसब भी एतना अच्छासँ रहै छै आदमीसब कि गाँव सबमे भी घुमैलए जाबै पड़ै छै एक आदमी मतलब बीच यानी सबके साथमे लेके जाबै पड़ै छै घुमाबैलए एकसाथ आओर